ہمارے علاقے میں سینما تھیئٹر مشہور جو ہے وہ سپرا مال کا ہے اور ہم وہاں بہت بار فلمیں دیکھنے جا چکے ہیں اور کم سے کم دس بارہوں بار جا چکے ہیں اور ہم دوستوں کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں تاکہ ہمیں دوستوں کے ساتھ رہنے میں کوئی تکلیف نہ ہو گھر والوں کے ساتھ پریوارک اور اس میں ماحول رہتا ہے اور فلمیں اگر کچھ غلط سین ہوتے ہیں تواس میں پریوار کے ساتھ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے اس لیے ہم دوست کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں اور سپرا مال میں بہت ہی اچھی اچھی فلمیں لگتی ہیں جسے ہم دیکھنے جاتے ہیں اور یہ ہمارے ادھر کا سب سے مشہور سینما تھیئٹر ہے جس میں ٹکٹیں بکتے ہیں کم پیسوں میں ہوجاتے ہیں اور فیسلیٹی بھی اچھے ہیں اور وہاں ہم بار بار جانا پسند کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانا پسند کرتے